मां स्कूल में पहिरें दरिजे में हिकु गीत ॻायो हुओ मूंखे अॼु बि यादि आहे जॾहिं मूंखे टीचर गानो ॻाइणु लाइ चयो मां ॾाढी ख़ुशि थियसि ऐं अठ ॾींहं तयारी कई पहिरियों मूंखे थोरी घबराहटु थी आवाज़ु बि सन्हो पई कढियां पोइ मुंहिंजे भाउ सम्झायो सेखारियो ऐं सुरनि खे मथे रखण लाइ चयईं ऐं चयईं तूं घबराए न ऐं मिठो ॻाए मां सुरीलो ऐं सुठो ॻायो मूंखे इनाम बि मिलियो मूंखे ॾाढी ख़ुशी थी